हाँ मेरे एक आस पास जो है विशिष्ट ही प्राकृतिक सुंदर और बहुत ही प्रसिद्ध जगह है वो करौली जिले में है वहाँ पर अंजनी माता का मंदिर है वो एक एक छोटे से पर्वत के ऊपर है जो बहुत ही अच्छा लगता है उसका नजारा है बहुत ही अच्छा है वो वहाँ पर चारों ओर छोटे छोटे जंगल भी है वो बहुत ही अच्छा लगता है और कैला देवी में जो है पाँचना बांध है जो एक बांध है उसमें जल भराव है उसमें जल भरा रहता है तो वो काफ़ी सुंदर लगता है देखने में इस तरीके से हमारे यहाँ पर है जो बहुत ही अच्छा है और वो वहाँ का जो अनुभव है मेरा बहुत ही अच्छा रहा